हांव शिंवपाक वयतालें खरें पूण भुरगीं म्हजीं ल्हान आसलेलीं चलो म्हागे एटी सेवनांतलो आसलो आनीक चेडूं एटी फायाचें ते दो एटी फाय एटी सिक्स आनी एटी सेवन दोन वर्सां फरक देड वर्सा सुमार फरक आसलो पूण परिस्थिती सर म्हाका वचपाक पडटालें म्हणटरीर हांव कितें आमच्या शेजाऱ्या मावशी आसा तें मावशेले तें भुरगीं आसतालीं हांव तांकां ते कितें च्या पाणी सगळे दिवन तांकां जेवण सगले रेडी करतालें आनीक तांकां मात्शें पळय म्हणटाले तेन्ना तो शाळें वचनाहलो धाकटो आसतना तांकां पळोवन पळय म्हणून हांव सगळे घरान रांदून कपडे धुवून सगले करून हांव आठांक बाजारांक पावतालें आठांक बाजारां पावतालें आठ णव म्हणल्यार मेशिनार बसप स कितें आस् तें शिंवप आनी मेटपा आसल्या तें परत संक परत घरां येतालें संग घर आयल्या आमी ते रांदलेलें आसता बापूय तांकां वाडटालो वाडून दितालो मागीर तीं आयदनां तश्शीं उरतालीं येवन ते कपडे थंय व्हडोन हांव पयली तांकां च्या पाणी तांकां खावपा हाडटालें तें च्या पाणी करूं दितालें सगळे आयदनां घासतालें मागीर रातीक परत रांदतालें रांदून मागीर आयदाना बियदना घांसून तेंगे ती न्हिदलीं मागीर हांव तें कपडे हाडटा मेट्टाले काप्पा आसल्या कापतालें परत सकाळी पांचांक बी उटून परत सगल्यान जेवण च्या पाणी सगळें करून मागीर ती शाळे व्हडलें शाळे वताले शाळें तेंगे सगले तेगे च्या पाणी सगले पुस्तकां बिस्तकां तेंगे फा दो दो विणी घालचे पडटाले त्यो सगळे फार विणी बी घालून तेंगे भायर काडून ताका धाडटालें शाळे मागीर दुसरोय तयार जालो मागीर ताकाय तेकाय शाळें वोचो जाय आसलेले अशें करून फाटल्यान बापूय मात्सो हेल्प करतालो पळोवपा आनी सांजे मायत्याची ती सायडीन मावशेगेर रावताले अशें करून हांवें भुरग्यां लोकां सुवादीन सोडून तें कितेंय खावूं तें च्या पिवूं ते पिवूं म्हळ्यार तशी परिस्थिती तशी आसली म्हणटरी म्हाका त्या भुरग्यांक सोडून वचचे पडटालें अशें करून हांवें तें केलें कितें शिकता ना शिकता म्हाका लक्ष दिवपा मेळनालें तें बापूय पळयतालो तरी पूण ती शिका आनी समज शिकना जाल्यार मारतालें बी तांकां मस्ती केल्यार मारतालें तेन्ना तें तें खावपाक जाल्यार खायना म्हणटालो खायना गे दूद दूद पिलें बोनविटा हाडून सगले हाडटालें घरान तेंकां खावपाक एकएकदां मस्तीय बी करी पूण सकाळ उटोन धाडटालें पूण कितें शिकले आनी कितें शिकनात ते म्हाकाय खबर नासताली म्हळ्यार इतले म्हजे लक्ष तांचे उरनासलें चड चेडू म्हागे बरें हुशार आसलें तें आपल्यालें करून बीन तें शिकताले बाये जबाबदारी अशें नासली ते पूण बाबा मात्शी हें आसलेले म्हण ते खेळा चड आसलें तेगे खेळ पूण ताका सा शीक म्हणल्यार जर टुशन घे कितें कर कळ्ळें जाल्यार म्हळ्यार तो एह आपल्या कळटा कळटा अशें करून ताणे शिक्षणा मात्शें कमी हें घेतलें म्हळ्या चोडूं बारावी चेडवान म्हळ्यार बारावी शी शिकिल्लें बरें पर्संट येयलें मागीर ताका हांवें हेका कॉलेजी हांगा तेका एडमिशन म्हणले ताका नर्सिंगा वोचो जाय आसलें म्हाका म्हागेली आवड आसली नर्सिंगा वचपाची धाडपा ताका मागीर निर्सींग कोणा कडेन कोटले तो बूक हाडून घेतलो पोणजेच्यान तो पोसून हाडपा म्हाका टायम नासलेलो त्या लोकांक लग्नाक लग्नाक कपडे दिवपाले कोणाक आज दिताली फाल्यां मागताली तेय एक पोवच पडटालें घरांतलें कितें सामान पोटाकय पोवचे पोडटा पोडटालें आनी अशें करून एडजस्ट करी आनी म्हाका तेंचो भरपूर मावशे तेणी म्हाका कितें म्हळ्ळें वायट धरलें हांव तेंगे घेवन बसना कित्या म्हाका आजून आज पसन उपकार आसा की ल्हान म्हागे भुरग्या भुरग्याक तेंचे सुवादीन वडोवन हांवें मागे पोट चलयला धंदो चलयलो नाल्यार तें तर तीं करना कोण पळयना जाल्यार म्हाक चान्स नासलोलो वसपाचो आनी अशी इतली बरी मागीर परिस्थिती जायनासलेली मात्शी बिकट जातासली कित्याक तोय बेकार आसतालो अशें म्हणो आनी तेजे वेल्यान हांवें सगलें केलें कपडे शिंवन भुरग्यांनी मागीर ल्हान भुरगीं व्हडले तरी मात्शे स्वता केंस उगोन बिगोन टी भायर सरपा लागी ताकाय ते मागी सांबाळपा लागलें भावाकूय सांबाळपा भावाकूय सामाळपा लागलें पूण असो फोर्स जाल् ना की लक्ष तेंगे गेले ना की चेड्याचेर बीन कितें अरे कितें शिकता कितें शिकना अशे तेंच्या पूण तांकां पळय कितें जाय बुकां जायी बूट दिली बूट जाय बूट हाडून दिले बॉल बॉल हाड पियानो जाय म्हणले तांकां ना कांय कमी केलें ना पूण तेंचेर बारीक अशें लक्ष म्हळ्या तेंचे आनी घरांक कितें जातालें घरांकय पुरो जातालें मागीर सामकें येवन सगळें करून सामकें मडेशें पडटालें मागीर केन्ना सकाळ फुडें परत उठपाक जाय परत तेंच चालू थंयचे थंय चालू तरी बरें ते शिंवता तें कोणा एक टेंशन नासलेले कोणाक वायट जाले कितें जालें सोडपा पडटा तसले जायनालें तें एक बरें आसले म्हणलें कोणाली कंप्लेनी येनाल्यो तें एक फ्री उरतालें हांव मागीर मे भरपूर कपडे येवपाक लागले तोरी पूण हांव हेंचे खातीर शिवताले एक गणपती एक फंक्शन जाल्यार हांव घरानू रिक्षी करून सामान घरा हाडटालें इतली हांव चवथी दिसांनी जोडटालें जोडलां हांवें ओगी देवान म्हाका तेन्ना ताकद बी आसली तशी तेन्ना म्हागे एज आसलेली ते एक बरें आसलेलें ते एजिचेर हांवें केलें मागीर मागीर म्हाका मागीर हेजे प्रोब्लेम जावपा लागले आंगार जावपाचे बीन मागीर ताणे म्हाका ऑपरेशनूय बी जाले ऑपरेशना बी जाल्या ऑपरेशन करोनूय बी परत शिंवपाक गेलें हांव मागीर दोन हजार सातान मागीर लग्न केलें तेजे फ्रेंड आसलो म्हणून लग्न बी करून सोडले आनी मागीर अशें मागीर येयले सुखाचें दीस येयले ना अशें न्हू पूण कश्ट खुब्ब काडले हेयी केलें मॅनेज घरांतलें मॅनेज करून वयल्यान कोणा लग्न जालीं लग्ना वच कोणाले बड्डे जाले पूण चड वसो मेळनाले कोणाक धाडून तरी दितालें पूण कोणाले फंशनाक चुकय नासले सगळ्यालें करी आनी ते लोकांले केले म्हणून म्हागेले लग्ना लोक भरपूर येयलो बरो घडगडोन म्हागेल्या चेडवाले लग्न जाले एका हातीन काय ताळी वाजना न्हू हांवें करूंक जायना धंदो म्हणून सामके धंद्याक येंग मारून रावलें ना सामकें जोडूं जाय म्हणून पयश्याचे आशे धांवले ना तितलें तेय काम केलें तितलें लोकां फक्शनाकय गेलें आनी तितलें घरूय सांबाळ्ळें म्हणजे आज सगळे आनी येताना कितें करप दोनूय हातीन तें पोटल्यो लोक सगले म्हाका विचारप बाबी सद्दां तूं कितें येद्यो येद्यो पोटल्यो घेवन येत काय म्हण विचारी म्हाका पूण घरान जाय तें हाडचेच पडटालें न्हू मोडून अशें बँक बेलंन्स करून दवरलो ना जोडलें कितें मेळटा तें हाडलें मागीर मागीर सांबाळून मागीर मागीर लग्न बी केलें म्हळ्यार अशें अर्द तरी केले अर्दान तरी वस्तू करून आं म्हाका जांवय मेळ्ळो तो बरो मेळ्ळो ताणेय मातशें आमची परिस्थिती पळोवन ताणेय बी हेल्प केलें आतां तेंच अर्द आमकां पळयत म्हणल्या जाता आमगे बाबू सुद्दां चेड्या सुद्दां ताणेंच अर्द लग्न केला तें पळयता म्हणल्या जालें आतां त्या सुखाचे दिसा आसात